बालों का जो जेल है जो लोग आज कल के बच्चे लगा रहे हैं वो ठीक है थाेड़े देर तो वो उसका अनुभव अच्छा रहता है लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ समय बाद उन से बहुत से नुक़सान हो रहा है बालों को बाल धीरे धीरे झड़ने लग रहें हैं रफ़ हो जाते हैं और कुछ समय बाद तो पता लग रहा है कुछ लोगों के बाल तो एक दम ही ग़ायब हो गए हैं इस लिए मेरा कहना तो यही है मेरा अनुभव यही है कि इन सब बालों के जेलों से बचें और अपना बचाव रखें